जैसे सवेरे रोटी बनते है रोटी सब्जी भुजिए नाश्ता कर लेते हैं ता इसके बाद में दाल चावल कलो में एक बजे के बेर एक बजे खाते हैं जैसे तानी परवल होआ तनी कटहल यही सब सब्जी बनता है तो रात में भी खा लेते है दाल सब्जी चावल है तो सब्जी चावल परवल आलू का सब्जी चावल बनाकर के खाता है इसलिए हम लोग का स्वास्थ्य ठीक रहता है और थोड़ा खाना खाते हैं ये नहीं की ज्यादा खाते हैं खाने से चावल कम खाते हैं हम लोग चावल से मोटा हो जाते हैं और रोटी खाओ सूखे रहेंगे पतले रहेंगे चावल से मोटा हो जाता है ये हम लोग कम खाते हैं चावल रोटी ज्यादा खाते हैं हम लोग हाँ रोटी खाने से ठीक है स्वस्थ और चावल खाने से मोटा हो जाते हैं इसीलिए हम लोग चावल नहीं खा पाते है रोटी खाते है ज्यादा सही से कटहल की सब्जी हो तो कभी कदार चावल बनाकर के खा लेते हैं जैसे परवल आलू की सब्जी बने तो चावल थोड़ा बहुत खा लेते हैं नहीं तो दे बाद में हम लोग रोटी को ज्यादा यूज करते हैं रोटी खाते हैं स्वास्थ्य के लिए अपना स्वास्थ्य ठीक है रोटी खाते हैं स्वास्थ ठीक रहता है चावल नहीं हम लोग खाते हैं ये सब सब्जी में अभी देखी परवल है कटहल है भिंडी है यही सब बनाते हैं तो खाते हैं थोड़ा थोड़ा बनाकर के खाते है यह नहीं की इतना सारा संग कर खा लेते हैं वो नहीं अच्छा से बनाते है और अच्छा से हल्का भोजन हम लोग करते हैं इसीलिए स्वास्थ्य हम लोग का ठीक है हाँ ये नहीं है जी इतना सारा वो सान लिए और पूरा थाली भरकर खा लिए नहीं थोड़ा थोड़ा बनाए वही अच्छा से बनाए वही अच्छा से हम लोग रोटी सब्जी खाते हैं ज्यादा करके चावल कम खाते हैं चावल की मात्रा कम है और रोटी की ज्यादा है यही लिए हम लोग को रोटी को खर्च ज्यादा है चावल का कम है यही चावल काम खाते है रोटी खाते है ज्यादे यही सब हम कहते हैं थोड़ा सब्जी लाए जैसे भिंडी है भिंडी लाए थोड़ा रोटी बन गए बस रात में खा लिए दो दो रोटी खाकर के सो गए हाँ सुबह फिर उठे फिर नाश्ता में रोटी कालो में मर्जी है तो एक मुट्ठी चावल खाओ फिर हल्का भोजन करो इसके बाद हम लोग को बेसी नहीं भड़ती है भोजन इसीलिए हम लोग को स्वास्थ्य ठीक है हाँ यही लिए चावल कम खाए रोटी ज्यादा सब्जी ज्यादा ही खाते हैं और रोटी कम खाते हैं इसीलिए हम लोगों का स्वास्थ्य ठीक है यही लिए स्वास्थ्य ठीक है